مہاتما گاندھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد اسد الدین اویسی ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی